मां हरु रोज़ु भॼन ॻाईंदी आहियां सांसुनि ते मुंहिंजो नियंत्रण आहे मां किथे आवाज़ु घटि करिणो आहे किथे वधीक ॻाइण ॻाइण में रखिणो आहे त हू मां करे सघंदी आहियां मूंखे भॼन ॻाइणु ॾाढा वणंदा आहिनि हा कॾहिं कॾहिं अहिड़ो बि थींदो आहे की किथे किथे सुरु शायदि अॻियां पुठियां थी वेंदो आहे पर उन जी वरी मां प्रेक्टिस कंदी आहियां ॿ ॿ टे टे दफ़ा ॻाईंदी आहियां त पोइ वरी उन में करेक्शन अची वेंदा आहिनि उहो सुधारु अची वेंदो आहे मां ॾींहं में ॿ या टे भॼन ॻाईंदी ई ॻाईंदी आहियां मूंखे भॼन ॻाइणु ॾाढा वणंदा बि आहिनि ऐं भॼन ॿुधंदा बि आहिनि उन सां मन खे ॾाढी शांति मिलंदी आहे ऐं मूंखे ईअं लॻंदो आहे की ज़िंदगी में ॻाइणु अचिणो ई खपे त इन करे मुंहिंजो ॻाइण जे टाईम सांसुनि ते जेका पाण साहु खणंदा आहियूं त उन ते कंट्रोल बि आहे ऐं इन सां लाभ छा थींदो आहे इन सां हिकु तरह सां पंहिंजो मेडीटेशन बि थी वेंदो आहे पाण ध्यानु कीअं ध्यानु पाण प्रणायाम कंदा आहियूं कीअं पाण सांसूं हेठि मथे हेठि मथे कंदा आहियूं त इन ॻाइण में बि उहो ई पंहिंजो प्रणायाम वांगुरु हिकु एक्सोसाईज़ थी वेंदी आहे त इन करे मूंखे ॻाइणु वणंदो आहे